म्हज्या अल्प ज्ञाना प्रमाणे वा म्हायती प्रमाणे गोंयची निर्मीती वा कोंकण पट्टीची निर्मीती हीच नॅचरल डिसेस्टर वा निसर्गीक आपत्तींतल्यान तयार जाल्ली आसा ताचो इतिहास मात्सो वेगळो आसा आनी तो म्हणजे हांगा एक भुकंप जालो मोठ्या प्रमाणांत आनी त्या मोठ्या प्रमाणांत जो भुकंप आनी त्या भुकंपातल्यान ज्वालामुखी तयार जालो आनी तो ज्वालामुखीचो धा पंदरा हजार वर्सां पयलिचीं गजाल आनी तेन्ना तातूंतल्यान तयार जावन तातूंतल्यान मागीर तें जवळ जवळ पांच हजार वर्सां लागली अखंड पावस पडत रावन तातूंतल्यान सगळी जमीन थंड जाली आनी तातूंतल्यान जी एक टोपोग्राफी तयार जाली हांगची म्हणजे जी एक भौगोलीक अशी आमकां जी स्थिती हांगा दिसता जंय वेल्यान दोंगुल्ले आसाच सह्याद्री आसा सह्याद्रीच्या हाचें वयल्यान येतकर पासून ल्हान ल्हान दोंगुल्ल्यो आसात त्या दोंगुल्ल्या मदल्यान न्हंयो व्हावंतात आनी मदीं जुवे कशे आसात चारूय वटांतल्यान न्हंय मदीं जुवें सुंदर जुवें आसात आनी ह्या दोंगुल्ल्यांनी आनी ताच्या बरोबर वशिल्लीं मागीर ताची सायडिचीं कानडी आनी अशें तरेन करून मागीर तीं दर्या कडेन येता अशे तरेचो हो प्रदेश जो आसा म्हणजे कोस्टलँड मिडलँड आनी हिंटरलँड अशीं जी तीन टोपोग्राफिंतल्यो म्हत्वाच्यो गजाली आसात त्यो तिनीय गजाली आमच्या ह्या येद्याशा गोंयां भितर हांगा तयार जाल्ले आसा आनी ताूंतल्यान एक वेगळ्याच तरेचें निसर्ग सौंदर्य गोंयां भितर तयार जालां जे बाकिच्या सगळ्या भारतांतल्या भागां परस खूब वेगळें आसा सो आमची गोंयची निर्मिती हिच नॅचरल डिसेस्टराची वा एनवायरमँटल इश्युची आसा